हैलो हा जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल मां हींअर ॿारहों पढ़ंदड़ हिकिड़े ॿार जी माउ थी ॻाल्हायां त मां ऐं काउंसलर खे कॉल कयो आहे साम्हूं मूंसां काउंसलर ॻाल्हाए रहिया आहिनि मां रशमी वाधवाणी पंहिंजे ॿार जे लाइ पुछणु थी चाहियां त उहो ॿारवी में पढ़ंदो आहे हिनमहिल हुन जो बोड एक्ज़ाम आहिनि ऐं हू पढ़ाई थो करे त होस्टल जी लाइफ में हुन ई ॿार खे अहिड़ा संगी साथी बि मिलिया रहिया आहिनि मिली रहिया आहिनि जंहिंजूं कुझु आदतूं ईसाई धर्म सां मिलंदी आहिनि कुझु आदतूं सिंधी धर्म सां मिलंदी आहिनि ऐं कुझु हिंदू धर्म जा आहिनि पर मुंहिंजी ॿारु खे ईसाई धर्म जे आधुसन जो प्रभाव वधीक पइजी वियो आहे जंहिंजे करे हू पढ़ाईअ में ध्यानु घटि थो लॻाए पियो त हुओ मुंहिंजे लाइ चिंता जो विषय थी वई आहे ॻाल्हि छाक छा कयो वञे हिन जे विषय जे बाबति मूंखे तव्हां सलाह ॾियो ॿार जे मथां पहिरियां खां खाधे पीते में हू पढ़ाईअ ते ध्यानु नथो ॾिए उहे कपिड़ा पादरीअ वारा पाइणु थो चाहे ऐं पंहिंजे समाज जे पंहिंजे धर्म जे पंहिंजे त्योहारनि खे हू स्वीकार ई कोन थो करणु चाहे त मुंहिंजी चिंता जो इहो विषय आहे त मां हिन ॿार खे वापसि ट्रैक ते कीअं आणियां हा साढे सतरहें साले अछा ठीकु आहे ठीकु आहे कोई बि पंहिंजे धर्म खे स्कूल जे न कैंपस में नथो फहिलाए सघे न उहो उन जो ॿारहें जे अधि में ई असां ॿार खे काथे कढी ॿिए हंधि बि कोन मोकिले सघंदासीं असांखे हिन ई परिवेश में हुन खे ॿारहों कंपलीट कराइणो आहे सो तव्हां मूंखे इहो ॿुधाईंदा की हाणे मां फस्ट स्टैप जीअं धीरे धीरे खणां प्रिंसिपल सां मिलां उन्ही खां पोइ हिन जे आसि पासि जेके हिन जा दोस्त आहिनि हिन जा सहपाठी आहिनि हुननि सां हे जेको उथिणी विहणी करे रहियो आहे त मुंहिंजो चवणु की मां हिन ईसाई धर्म जे प्रभावित ॿार सां हिन जो रूम शेयर न थिए मूंखे इहो ॿुधायो जी जी जी जी धन्यवाद सर की तव्हां मूंखे इहो चयो की इहा चिंता जो विषय कोन्हे छोकरि मुंहिंजो हिन महिल मानसिक संतुलन ई बिगिड़ी वियो आहे इहो सोचे करे की मुंहिंजो ॿारु कंहिं दिशा में वञे रहियो आहे जी थैन्क यू थैन्क यू सर जी मां पहिरीं फुरसत में स्कूल अची करे अऊं स्टाफ सां गॾिजां थी प्रिंसिपल साहिबु सां बि मां हीअ वेनती रखंदसि त मुंहिंजे ॿार खे उन्हीअ सांं द दूरी बणाए रखनि या कोई बि प्रयास हुननि खे करिणो हुजे पर मुंहिंजे ॿार तां इहो असरु घटि थियणु घुरिजे मुंहिंजे ॿार जो ध्यानु पढ़ाईअ में हुजे ॿारहें जो रिज़ल्ट आहे हुन खे सुहिणे नमूने पास करिणो आहे जी और ॿी ॻाल्हि इहा पुछिणी हुई ॿारहें जे पास थियण खां पोइ असां ॿार खे कहिड़ी फिल्ड में अॻिते मोकलयाऊं जंहिं सां हू तरक़ीअ जे हर मंज़िल खे पाए

जी ठीकु आहे माना हुन जे स्कील जो छा माना आहे गुणु हिकु गुणु हा जी जी थैन्क यू सर थैन्क यू जी जी थैन्क यू सर मां ॾाढो दुविधा में हुयमि पंहिंजे ॿार जे अहिड़े व्यवहार खे वठी करे तव्हांजे दिशा निर्देश तव्हां तव्हांजे मार्ग दर्शन सां मुंहिंजे ॿार जो जीवन मटिजंदो त तव्हांजो वॾो धन्यवाद आहे शुक्रिया आहे थैन्क यू सर थैन्क यू जय झूलेलाल